जी हम दूसरे जिला से आ रखे हैं वैशाली में जी हमें कुछ जानकारी चाहिए थी यहाँ कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं जी और कौन कौन से पर्व होते हैं जी जी हमें पर्व के त्योहार के बारे में जानना था और से बहुत से पर्व होते हैं उन सब के बारे में आप बताइए जी हमारे यहाँ भी बहुत तरह तरह की पर्व त्योहार होती है जिसमें हम जैसे हम दीपावली साथ में दीपावली हम जैसे साथ में मनाते हैं बहुत से दिया जलते हैं बहुत से बहुत से बहुतत से लाइट लगता है बहुत से जगह पर मतलब हम सब मिल के मनाते हैं जी जैसे जैसे हो गया छठ छठ मनाया जाता है जैसे सुबह उठ कर पहले जाते हैं वहाँ नदी में फिर वहाँ पूजा होती है सूरज निकलने से पहले और डूबने से पहले और फिर हम लोग वहाँ पूजा करके फिर घर आते हैं जैसे जैसे वह यह हो गया चौरचरना हो गया उसमें भी बहुत से पूजा होता है जैसे सरस्वती पूजा हो गया उसमें पूजा किया जाता है इस्कूल में होता है मतलब बहुत सी जगह पर पूजा किया जाता है